जय झूलेलाल मां ठीकु आहियां मज़े में तव्हां ॿुधायो हा वेई हुअसि ॿाहिरि अॼु ई आईं आहियां सुबुह जो हेॾे बैंगलोर वेई हुअमि शादीअ ते मुंहिंजी भे भेण जी धीअ जी शादी थी हां जी कोई ॾिसूं था जीअं ग गवर्मेंट त कुझु वधीक करे न सघी आहे ग़रीबी ॾिसो था सिग्नलनि ते घणा ॿार वेठा बीख था पिननि कंहिं कंहिं त वरी ॿुढा उहो शराब पीअनि था बीख पिनी करे त हाणे कहिड़ो मतलबु आहे उन्हनि खे बीख बीहण जो बि हम्म तंहिं खां त उन्हनि खे कुझु खाधो या शइ चीजें वठी करे ॾिजे जेको उन्हनि जे कमु बि अचे उन्हनि खे सही राह ॾेखारिजे पर हाणे गवमेंट हिनखे त न ॾींदासीं जेका बि ईंदी हुन में असां पंहिंजा मुदा बराबरि रखी करे असां त ई ॾींदासीं न त असां वोट बि न ॾियूं नोटा करे छॾंदासीं सिधो अगरि न कंदो त सिधो नोटा करे छॾिबो वोट ई न थींदो

हां जी त छा पोइ कहिॾियूं वधी वेयूं आहिनि पहिरों कोविड खां पहिरों पोइ हाणे में घणो अंतर थी पियो आहे हर ॻाल्हि ते महांगाइ थी पेई आहे थोरो थोरो टैक्श बि वधे थी सभिनी ते लॻंदी वञे थी त पोइ गुज़ारो करणु थोरो ॾुखियो थो थी पवे कपिड़ा लटा खाधो पीतो सभु गैस सिलिंडर सभिनी ते जी हो भेदभाव त हमेशह खां आहे ई आहे उहो त वञणु त वारी नाहे भेदभाव त घणे टाइम खां ई सरकारि जो हूंदो ई आहे पर कोई एक्शन खणे नथो चई चई लेटर लिखी लिखी करे थकिया आहियूं ठीकु आहे हाणे ॾिसूं था ईंदी त तंहिं महिल हिकु हिकिड़ी फ़ैसलो करे डिसीशन खणी वठंदासीं ठीकु आहे जय झूलेलाल जय झूलेलाल